नमस्ते

हमारे पास दूध बाली आइस क्रीम है और चौकलेटी आइस क्रीम है मेरे पास सारे फ़्लेवर की आइस क्रीम है आपको कितना चाहिए चौकलेटी फ़्लेवर ठीक है फिर चौकलेटी फ़्लेवर का ज़्यादा माँग है एक पीस पचास रुपये का और स सुनो और सस्ते में दूसरा दूसरे फ़्लेवर का मिल जाएगा ठीक है यह ठीक है आपको छूट भी मिलेगा पंद्रह पर्सेंट है बादाम बाला भी कितना चाहिए सौ रुपये हाँ कम लगा देंगे ना अस्सी रुपये में मिलेगा

ठीक है दे देंगे

और मिल्क वाला मिल्क वाला आइस क्रीम

हाँ हाँ तीस रुपये का आइए फिर

और कितना चाहिए अच्छा कब भेजवाऊँ कब भेजवाऊँ अच्छा ठीक है मिल जाएगा नमस्ते